आमच्या गांवांच्या वाटारा खातीर खेळांत विकासांत आनी प्रचार खातीर आमी क्लब्स असो आमच्या गांवांत आयोजीत केलेलो आसा त्या क्लबांनी आमी खूब गेम आव आयोजीत केलेली आसा गांवांनी जसो की वॉलीबॉल क्रिकेट फुटबॉल अशे खूब तरे आयोजीत केल्ले आसा ते आमचे खूब पुढे गेल्लें आसा राजांत राष्ट्रीय आनी अंतराष्ट्रीय स्तरान खेळ तो पावल्लो आसा लोकांनी बरे तरेन वांटेकार जाल्ले आसा आनी ते पळोवन भायले लोक कंपनी ते आमचे गेम पळोवन ते आमकां प्रोत्साहन करता आनी ते आमकां फुडें धाडपा आमकां प्रयत्न करता आनी आमी तांची पार्टिसिपेट करता त्या खिणा